شاہجہاں پور ضلعے میں اہم تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے نام آتا ہے جی ایف کالج ہے اسلامیہ انٹر کالج ہے اور کانوینٹ اسکول دیکھا جائے تو پھر ساینٹ پال انٹر کالج ہے اور انگلش میڈیم اسکول ہے تکشیلہ انٹر کالج ہے اور ریحان انٹر نیشنل اسکول ہے مادھوراؤ سندھیا ہے اور یہ سب اسکول ہیں اور یہاں پہ فیس بھی کہیں بیس ہزار روپئے ہے کہیں تیس ہزار روپئے ہے فیس ایسے ہی فیس ہے قریب قریب کہیں کہیں پچاس ہزار روپئے فیس ہے اور جو ہے یہاں پہ کورسز جو ہیں وہ اہم کورسز جو ہیں مضامین جو ہیں پسند کیے جانے والے ترجیح دیے جانے والے زیادہ تر بی اے بی ایس سی بی کام یا بی ٹیک یا اسی طرح سے ایل ایل بی یہ یہ ایسے یہی کورسز ہیں بی ایس سی بایو ٹیک اور بی کام ہو گیا بی بی اے ہو گیا بی سی اے ہو گیا بی ٹیک ہو گیا یہ سارے کورسز ہیں جو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ان کورسز کو